आं आं पयशे आमचे एकल्याक सेव्हन हंड्रेड

हां हांगा मेळटा शॉपार म्हापसा

आं हां पळय बस बस येयल्या न्हू मार्केटान येवपाचें अशें स्ट्रेट आं आनी तें पयली आतां दोन लायनी काडून सगळो मेळटले तें शॉप हां गांवटी हां काजू बियो आं हां ती म्हापश्यानूच मेळटा ती बाजारान हांगा फुलां अ अ बरें मेळटा आं बरें आं हां आं हां आं हां आं हय हय आसा आं आं बरें मेळटलें हय

अ अ हय हय सांगता सांगता हय काजू फेणी आहा न्हू तें हय काडटा तें खबर आहा घरान आं घरान हे काजू हे रोस काडटा ते काजूचो आनी मागीर ते भाटी काडटा तेची आं आं प्युवर प्युवर तो बरें दो दो कस आं उरता उरता बरो अ अ अ ते आतांच काडला न्हू तो उरता बरो हय बीच हां हां कलंगूट बरी हां हांगा दोनापाल कोलवा हय हय दिवंक शकता गाडी बी आहा अ करूं शकता हय हय वेळ मागीं तुमकां सांगता न्हू वॉट्सप करून ते आं हय हय हय ना तें तीन हजाराचे हो अ

हय हय बरो मेळटा हय हय मसालो ओ आनी आहा न्हू चवळे बी तसले चवळ बी खायना हय चणे हय हय ते हय मेळटा घेवन बसता न्हू खरें दिता मागीर तुमकां ह ह हय हय हय मेळटा मेळटा ना लूज जाल्या लूज मेळटा पॅकेटां जाल्या पॅकेटां करता हय हय हय हय आं हां हां सांगता सांगता हय हय हय आं आं सांगता ओके ओके आं वॅलकम वॅलकम देव बरो करूं तुका बी